येस बोलिए हाँ जी हो जाएगी आप बताइए कौन सी करवानी है हाँ हाँ ठीक है बेबी कट है यू कट है वी कट है और थ्री स्टेप है आप बताइए आपको कौन सी करवानी है अच्छा और कलर वगैरह भी करवाने हैं क्या हाँ देखिए मैम थ्री स्टेप की यदि आप करवाते हो तो आपका तीन सौ रुपये चार्ज रहेगा और इसमें यदि मशीन वगैरह लगवानी है तो इसका अलग से चार्ज रहेगा और कलर करवाना है तो इसका अलग से रहेगा ठीक है हाँ जी देखिए मैम हाँ कलर का ऐसा है जैसे अलग अलग मतलब वो होते हैं ठीक है तो आपको जो भी प्रोडक्ट में आपको कलर चाहिए उसका अलग से चार्ज लगता है ठीक है तो ढाई सौ तीन सौ का कलर होता है ठीक है और मशीन जो लगती है वो अलग होती है आपकी हाँ जी मैम तो आपको कौन सा करवाना है अच्छा अच्छा ठीक है मैम तो पाँच सौ रुपये में हो जाएगा आपका और मशीन भी लगवानी है क्या अच्छा ठीक है मैम ओके ओके हो जाएगा ठीक है ओके मैम ठीक है थैंक यू